जय झूलेलाल मुंहिंजो पालर जो कमु आहे मां शादीअ जा ऑडर खणंदी आहियां माण्हुनि जा मूंखे फ़ोन ईंदा आहिनि त मां हुनजे घर वञी करे शादीअ जे हिसाबु सां उन्हनि खे मेकअप करे ॾींदी आहियां ऐं साड़ी पाए ॾींदी आहियां हुनखे मेंदी वेंदी लॻाए ॾींदी आहियां हेअर स्टाइल करे ॾींदी आहियां या जंहिंजे घर में नंढो फ़क्शन हुजे त हुनखे हुनजे हिसाबु सां मां लाइट मेकअप बि करे ॾींदी आहियां ख़ाली हुननि खे ड्रेसअप करिणो हुजे त हुनखे ड्रेस बि पाए ॾींदी आहियां स्टाइल सां ऐं मां हुन खां पोइ मूंखे ऑइल मसाज ईंदो आहे ऑइल मसाज बि मां उन्हनि खे करे ॾींदी आहियां उन्हनि मे मेनीक्योर पेडीक्योर बि ईंदो आहे उन्हनि खे मां मूंखे मेनीक्योर पेडीक्योर जे लाइ बि कॉल ईंदा आहिनि त उन्हनि खे मां घरि वञी करे उहो बि सुठे नमूने करे ॾींदी आहियां